आप होटल वाले बोलते हैं ठीक है खाना बुक कर दीजिए थोड़ा सा पनीर भेज दीजिएगा पराठा थोड़ा चिकन और बिरयानी भेज दीजिएगा अच्छे अच्छा लड़के को भेजिएगा मेरा घर वैशाली में पड़ता है घर पर भेज दीजिए खाना इस्क्रीम उस्क्रीम भेज दीजिएगा खाने का जो है स समान सब पैसा कितना लगेगा वो भी बता दिजिएगा चिकन बिरयानी का पराठा और पनीर थोड़ी सब्ज़ी उब्जी भेज दिजिएगा